हेलो बाबा बाबा बाबा छऽ कि हालचाल हौ धान सब नहि तैआर भेलऽ अच्छा हँ हँ

सब मीलमे

हँ फ्रेश धान चाही हमरा सबके तऽ चावल ओत्तेक पुराके देबऽके छै ने तऽ धान देबै तखने ने चावल होयतै खखरीमे तऽ चावल नहि होयतै इएह सब बात छै आएँ

कथी करतै मीलबला हाँ हँ हँ नहि नहि नहि नहि खखरी नहि होयतै खखरीमे चाउर नहि ने हे पुरतै हँ हँ तऽ धान धान पुष्टगर धान चाही हँ आ सुन्दर चीज छै एहिमे सब किसानके धान देबक चाही लाभ लाभ छै ने अहाँ कोना बेचलियै यऽ धान की कहैत छै जे मटरके बेटा कोना लेलकै धान बु बुझि लियौ आब सरकार देतै ओकरा एकैस सए पचासी रुपैआ एक क्विंटल धानके हँऽ से तऽ देलकै बहुत सारा किसान देलकैया हमरा बहुत सुन्दर छै एहि बेर आगुओ बेर हमरा किसान सब हमरा धान देने रहथि अहू बेर किसान सब धान दऽ रहल छथि बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ ढङ्गसँ अहूँ सब सुन्दर ढङ्गसँ खेती करू आओर आगू बेरसँ धान दियौ हँ हँ एकदम बिआ लेब बिआ धानके बिआ लेबऽक होएत तऽ सम्पर्क करब ब्लौकसँ जे हइ से धानके बिआ दिया देब हाइब्रिडके जे है से बिआ करू ओकरा धानके जे है से रोपबाउ खाद भेटत खाद दियौ ओहि धानमे उपजाउ आ पैक्सके धान दऽ दियौ बीचमे आहाँके रुपआ चाही खेतीके लेल तऽ सेहो व्यवस्था छै ओहो आहाँके कएल जाएत हँ भेटघाँट करैत रहब सम्पर्क करैत रहब सब व्यवस्था होयतै आर अगल बगलमे देखबै किनको धान होनि तऽ कहबनि जे कि दियौन पैक्समे धान दिअ बढ़िआँ व्यवस्था रहत प्रयास करिऔ ठीक छै बाबा प्रणाम ठीक छै प्रणाम कटि गेलै फोन नहि काटि देने छलियै कि